अगरि आधुनिक युग जी पाण ॻाल्हि कयूं त आधुनिक युग जो सभिनि खां वॾो जेको आविष्कार आहे उहो इंटरनेट आहे माण्हुनि जे मथां इंटरनेट हिकिड़ो वॾे में वॾो वरदान स्वरुप आहे ऐं वॾे में वॾो अभिशाप स्वरुप बि आहे पहिरीं जे माण्हुनि जी अगरि ॻाल्हि कयूं त पहिरीं अप जॾहिं इंटरनेट कोन हूंदो हुओ तॾहिं माण्हू हिक ॿिए सां ॻालाइण कुझु संदेश मोकिलिण या आमंत्रण ॾियण या कुझु एजुकेशनल सेक्टर बिज़नस सेक्टर बैंकिंग सेक्टर हीउ सभिनि में कमु मैन्यूअली कंदा हुआ फिज़ीकली कंदा हुआ ऐं ॾाढी महिनत सां कंदा हुआ जेकॾहिं हिन कमनि में ॾाढो समय जो इंतिज़ारु करिणो पवंदो हुओ माण्हुनि खे ॾाढी परेशानी थींदी हुई ऐं जॾहिं खां इंटरनेट लाइफ में आहियो त इंटरनेट जी वजह सां सभिनी माण्हुनि जो कमु आसान थी वियो जेका वॾा वॾा सेक्टर आहिनि अॼ जा बैंकिंग सेक्टर बिज़नस सेक्टर एजुकेशनल एंटरटेनमेंट ट्रावेल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐं ॿियां बि घणेई सेक्टर अहिड़ा आहिनि जेका इंटरनेट जे बिना अॼुकल्ह हली नथा सघनि अॼुकल्ह हुननि खे हलण लाइ मॉस्ट ऑफ कमु इंटरनेट जो ई हुंदो आहे हुननि जी प्रॉडक्शन प्रक्रिया खां वठी करे लास्ट सेलींग मार्केटींग जेको बि एड्वरटाइज़मैंट जो कमु आहे हू सॼो इंटरनेट जे ज़रिया सां ई थींदो आहे अॼ जो माण्हू इंटरनेट जे बिना सम्झो इन धरतीअ जो ई माण्हू कोन्हे त जीअं पहिरींअ जे माण्हूअ जी बेसिक नीड हूंदी हुई रोटी कपिड़ा ऐं मकान पर अॼ जे माण्हूअ ई आवश्यकताउनि में हिकिड़ी ॿीं आवश्यकता बि जुड़ी वई आहे जेकी आहे इंटरनेट अगरि हिकु टाइम जी माण्हू रोटी कोन खाईंदो त उहो हलंदो पर माण्हूअ खे नेट त खपे ई खपे त इंटरनेट अॼ जे टाइम ते हिन क़द्र ताईं माण्हू जे जीवन जो अंग थी वियो आहे की माण्हू हुन बिना बिल्कुलु रहण जो सोचे ई नथो सघे छाकाणि त इंटरनेट जे अचण खां पोइ जेका माण्हुनि जो पहिरीं संदेश वग़ैरह मोकिलिणो या माण्हुनि जो कनेक्शन करिणो परियां परियां जीअं अगरि माण्हू रहनि था त हिक ॿिए सां जुड़ण लाइ ॾाढो या हिक ॿिए खे संदेश मोकिलिण लाइ आमंत्रण मोकिलिण लाइ इलाही ॾींहनि जो टाइम लॻी वेंदो हुओ जेको इंटरनेट जे अचण खां पोइ सोशल मीडिया ऐप्स जे द्वारा वॉट्सप वग़ैरह टेलीग्राम इंस्टाग्राम जे अॻे द्वारा सेकंडनि में माण्हुनि खे इनवीटेशन मोकिले सघूं था माण्हुनि खे कुझु संदेश मोकिले सघूं था जीअं माण्हू ॾाढो फास्ट कनेक्ट थी वियो आहे ऐं ॾाढो ईअं ईअं लॻे थो परियां हिकु ॿिए देश जो माण्हू बि ईअं लॻे थो की पंहिंजे पड़ोस जो ई माण्हू आहे पाण पड़ोस में ई रहे थो इंटरनेट अॼ जे टाइम ते हिन क़द्र माण्हुनि जे जीवन यो अंग थी वियो आहे की माण्हू हुन जे बिना रहण जी सोचे नथो सघे